हैलो जी बताइए जी जी बताइए नमस्ते नमस्ते ओके जी

असल मैं हमने आपको फोन किया था उनकी क्लास टीचर से मेरी कल बात हो रही थी तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा है और उसके एकेडमिक्स मैं तो ग्रेड भी अच्छे हैं और जो है उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट है और मैडम बता रही थीं कि वो गाने वाने में बहुत अच्छा कर रहा है उसका सिंगिंग में मतलब काफ़ी अच्छा है तो अभी एक सिंगिंग कॉम्पटिशन होने वाला है और मैडम चाह रही थीं कि आपके बच्चे को उसमें पार्टिसिपेंट के तौर पर जो है भेजा जाए तो मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको फोन करवाया था कि आप उसके लिए एग्री करेंगे इसीलिए हम मतलब क्योंकि वो इसमें पेरेंट्स की अनुमति बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो क्लास जो है वो एक दो दिन मतलब शाम को रहना होगा और उसमें पार्टिसिपेट करना होगा उसमें उनको मतलब प्राइस वगैरह का भी प्रावधान है एक बड़ा मंच है वो तो हम चाह रहे थे कि वो वहाँ पर कुछ करें उनकी मैडम की तरफ से उनका नाम आया है उनकी जो क्लास टीचर है हम इसलिए की उन्होंने कहा कि उसको भेजा जाए तो मैंने कहा ठीक है उनके पेरेंट्स से बात करते हैं ठीक है सर उसी के लिए किया था बहुत शुक्रिया हम तो चाहते हैं कि आप जैसे पेरेंट्स जो हैं वो लगातार अपने बच्चो को सपोर्ट करें उन्हें मौका दें ओके